खाॼनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई मिठो लोलो चौथो माए जी मिठाई नारियल जी मिठाई गजरनि जो गजरनि जो सीरो पटाटनि जो जलेबी गिहर मिठो लोलो कराची हलवो मिसरी खंडु गुड़ रसगुल्लो मिष्ठान पतीशो सिंधी हलवो सतपुड़ो मिठो